कोंकणी भाशेक गोंयांत चड म्हत्व आसा जशें की रेडियोचेर बीन कोंकणींत जेन्ना उलयता पळय बरें दिसता कोणूय उलयता तेन्ना स्पेशली रातचे बीन आयकूंक आतां सोंगा बी लायता ताचे पयलीं कोणू कितें सांगता पळय मनांतली गजाल तेन्ना एक बरें दिसता टॅलिविझनार म्हणचे आमचो पयलींचो चॅनल आशिल्लो तो डी डी नॅशनल ताचेर चडशे तुका कोंकणी आजून आसा तो आय मीन पण ताचेर ते थोडे म्हणचे चडशे आतां तें लोक कोण पळयना बाकीचे प्रुडंट मिडिया बीन आसता ते बीन लोक पळयतात आनी ताचेरूय कोंकणींत जे आमचे पत्रकार आसतात ते कोंकणी भाशेचो खूब विचार करून यूज करतात प्रिंट म्हणल्यार आतां सद्या देवनागरी टायपींग आयलां सो पयलीं कशें पयलीं त्रास जाताले देवनागरी करपाक पयलीं कंप्यूटर सिस्टमांत तशें नाशिल्लें आतां पूण तें आमकां फेसिलिटीझ आसा सो तें आतां आमी प्रिंट बीन करूंक शकता देवनागरींत